हांव बारीक आसतना शाळें वयतालें शाळेंत वयता आसतना म्हाका टिचर्सान ग्राउंडार आपयलो सगळ्या आपयलो आमकां ग्राउंडार सगळ्या ग्राउंडार आपयल म्हणटरी हांवें कितें केलें सगळ्यांनी लायनीन उबी रावली ग्राउंडार ग्राउंडार लाईनी उब रावली मागीर सरान आमकां कितें सांगलें ह्या ग्राउंडार आमकां दोन राउंड मार म्हूण आमी सगळ्यांनी दोन राउंड मारपाक धांवलीं सगळीं आपल्या जाय तशीं धांवली धांवतां धांवतां दोन राउंड जालें आमगेलें दोन राउंड जालें म्हणटरी पयलीं कोण पावलो पयलीं हांव पावलें पयलीं हांव पावतरीच सरान कितें म्हणलें म्हाका तुगे फिटनेस बरी आहा म्हूण सद्या तरी तुका रनींग बरी कळटा धांवपाक धांवपाक बरें कळटकीच म्हाका कितें सांगलें सरान तुका आतां रनींगाक पार्टीसीपेट करपाक मेळटा म्हुण मागीर सीलेक्शन केल्ले तेमी रनींगाक रनींगाक सीलेक्शन करून मागीर म्हाका फिटनेस बरें दिले तेमी म्हाका बरें तर हांवें कितें केलें मागीर हांव गेलें धांवपाक मागीर सरान म्हाका सांगलें खूब गॅम आसाय म्हूण तेतूंत खोखो आहा कब्बडी आहा वोलीबॉल आहा रनींग आहा अशें भरपूर गॅम्स आसताय म्हुणून तेतूंतल्यान म्हाका इंन्फॉर्मेशन दिलें भरपूर अशें अशें गॅम आहाय ही गॅम आहाय ती गॅम आहाय म्हूण मागीर तितूंत म्हाका बरी खंयची गॅम आहा ती सिलेक्ट कर म्हणपाक लागलो सर म्हाक कळनी जालें मागीर सरान म्हाक सगल्यो गॅमी म्हाक पार्टिसीपेट करपाक लायली स्लोली हांव सगल्यो गॅमी पार्टिसीपेट केलें तितूंत म्हाका बरो गॅम खंयची दिसपाक लागलो जसो की मॅजीक अशीं मॅजीक कशी आसता थोडें गॅमी आसता उट बस केलें धांवलें अशें गेलें त्या सायडी गेलें तेका खूब वेगवेगळें आसता तर म्हाका तेमी गॅमीक व्हेलो पयलीं म्हाका क्रिकेटीक घेतलो क्रिकेट म्हाका जायना जाली सारकी जायना म्हुणटोरी म्हाका तेणी कितें केलें तो सोडून दिलो दुसरो घेवपा लायलो मागीर दुसरो खंयचो घेतले हांवेन म्हाका खोखो आवडपाक लागलो तितूंत मदें खोको हितू पार्टिसीपेट जालें हांव खो खो पार्टिसीपेट जालें कितें धांवपा पोल टू पोल म्हूण दोन पोल आसल्ले तेजे म्हाका कांय खबर नासलें पयलीं धांवलें हांव म्हाका सरान म्हणलें पोल टू पोल पयलीं धांव कशें घांवपा तशें धांव म्हण धांव धांवलें हांव मागीर सरान कितें सांगलें हेका रूल्स आसात म्हण रूल्स आसात म्हण रूल्स फोलो करपाक लागलें डॉजींग म्हणो आसता चेसींग म्होणो आसता ऐटॅक करप आसता मागीर उट बस करप आसता मागीर तेचे डायरेक्शन खबरना डायरेक्शन म्हण आसता खूब कितें कितें आसता तेतूं खबर नासलें म्हाका मागीर सरान म्हाका ए टू ए टू ए टू झेड म्हाका डिटेल सांगलें कशें अशें करप कशें वचप कितें करप तेका कशें आसता स्केल सगळ्यो सांगली म्हाका स्केल खबरना कांय ना कांय ना ते हांव केन्ना अशें खेळ्ळें नासलें पयलीं ती गॅम म्हाका शाळेंत आसतना कळ्ळी ती गॅम आसता म्हण खो खो म्हणून खो खो म्हणल्यार उट बस करप आसता एक जाग्या वयल्यान दुसरे जाग्यार वसप आसता आनी तें फास्ट करप आसता सवका म्हणटा केन्ना आसना इतली स्पीड आसता की तेतूंत उट बस केलें आनी धांवप क्विक्क करप आसता तें म्हाका तेन्ना कळ्ळें तें म्हाका गॅम पळोवन हांव स्कुलांत एक पार्टिसीपेट जाल्ले मागीर स्टेटा मागीर म्हाका तालुक्या पार्टिसीपेट केलें तालुक्या पार्टिसीपेट करून जिंकले आमगे शाळा शाळा जिखतकीर आमी स्टेटा गेली

स्टेटा सावन हांव कॅम्प केलें म्हागेलो कॅम्प कितलें आसा कॅम्प आसा म्हागेलो एक म्हयन्याचो एक म्हयन्या हांवें कॅम्प केलो एक म्हयन्या कॅम्प करून हांव मुखार गेलें ते म्हूण दुसरे स्टेटी गेले त्या स्टेट केन्ना पयलें नासली आनी हांव केन्ना ट्रेवल केलें ना इतले पयस फक्त म्हाका घर आनी शार इतलें म्हाका खबर आसली घर येतालें आनी शाळें वयतालें चलत चलपा म्हाका आवड आसली वसोन अप डाउन करपाक तें खबर आसलें म्हाका तितलें वास वयता हांव शाळें आसतरीं शाळें गेलें आयलें इतलें खबर आसलें आनी थांग सान मागीर हांव स्टेटी वसोन पार्टिसीपेट जावून हांव ट्रेनीन म्हूण गेलें ते हांव केन्ना पार्टिसीपेट करपा शक्य शक्य नासलें म्हाका पयलीं ट्रेनीन वचपाक म्हाका पार्टिसीपेट जालें म्हूण नेशनला पार्टिसीपेट जालें म्हूण म्हाका ट्रेनीर वचपाक मेळ्ळें गोंयासान भायलें गांवां वचपा मेळ्ळें तशें भायर महाराष्ट्रा आसा उत्तर प्रदेश आसा आंध्र प्रदेश आसता अशें कन्न भरपूर स्टेटा आसा त्या स्टेटी म्हाका पार्टिसीपेट करपाक मेळ्ळें आनी थांग वचून हांव बरें बरें पर्फोमन्स म्हागे दाखयलो बरें म्हागे स्कील दाखयली थंगा म्हाका तेमी म्हाका म्हाका प्रोत्साहन केलें बरें बरें